हैलो नमस्ते जी नमस्ते महा महाराज थुआढ़ा नांऽ केह् ऐ पैह्ले एह् सनाओ हां कोई नि तुस साढ़ी क्लीनिक उप्पर आई आओ तुसें ई ना हून दो इन्जेक्शन लग्गने न ते ग्लूकोस दी बोतल चढ़नी इक मिगी थोह्ड़ी लगदा कमजोरी होई गेदी थुआढ़े अन्दर जेह्की ना ते मैह्दा जेह्का थुआढ़ा कोई इ'यां कमजोर होई दा किश कोई कोई नि में साह् ओहदे ओह्दे बास्तै में थुआढ़े मुहें च देगे जे ओह् आक्सीजन कोई नि तुस आओ ते सेही दिक्खो जी जित्थों तक मी ख्याल ऐ ते में पेशेन्ट गै ओंदे मेरे ज्यादा में उं'दे मुहैं च गै दित्ते दा ते आक्सीजन ते थुआढ़े मुहैं च बी देगे ते बाकी मैं थुआढ़े मुहैं च इक्कै आक्सीजन देनी ते ओह् देऊ ओड़गे ते आओ तुस